पर्यावरणके एतऽ अतेक छै जे सब गाछ काटै यऽ लेकिन गाछ रोपै नहि छै गाछ रोपनिहार कम छै लेकिन काटैमे तऽ सब पहिले जेना जङ्गल बहुत जगह छलै सब जङ्गलके काटि कऽ अपन घरमे उपयोग केलक जलावन उपयोग केलक तरह तरहके फर्नीचर बनेलक लेकिन कोइ ई नहि चाहलक जे नया गाछ लगा दियै जे फेर सऽ किछु बर्षके बाद हमर बाल बच्चा आयत तऽ ओहि गाछके सही सऽ उपयोग कए सकैया इहए सबके चक्करमे पर्यावरण बहुत दिक्कतमे आबि गेल छै दिक्कतमे ई आबि गेल छै जे अहाँके पृथ्वी पर कनी दिनके बाद साँस लै मे सेहो दिक्कत भए जेतै जब तक पर्यावरण अगर जिन्दा छै तबे सब जीबै छै पर्यावरण ओ चीज छियै जे कि अहाँके गाछ बृक्ष सुखायल जाइया लेकिन ओहिपर कोइ ध्यान नहि दै छै दोसर मुद्दा यऽ जे पोखरि पोखरिके सब अपन अपन निजी जमीन समझि लेलकै किएकि सरकारी सम्पतिके सब हरपै लए चाहै छै चारू तरफ महारके लोग भराए भराए भराए भराए कऽ दिन दिनोदिन पोखरिके छोट केने जाइ छै जेकि पोखरिमे पहिले खूब लम्बा लम्बा पोखरि हय बहुत एहेन जगह पोखरि छै जे लोक भराए देलकै भराए कऽ आधा आधी कऽ देलकै जे पहिले जेना बहुत लम्बा लम्बा पोखरि रहै छलै जाहि पर पोखरिके साइड साइडमे जङ्गलो रहै छलै बढ़िऑं जेकि गाछ बृछ लागल रहै छलै लेकिन अखनके समयमे छै जे पोखरिके चारू तरफ सऽ गाछ काटिके अपन लोक भराठ बना लै छै भराठ पर लोक अपनो गाछ लगा दै के चाही सेहो नहि लगाबै छै ओहो छोड़ि दै छै गाछ नहि लगाबै छै जे ओहिमे अपन सब्जी आर उपजेलक किएकि पानि आनयमे तऽ लगमे सुविधा होइ छै ताहि दुआरे ओहो बहुत बड़ा दिक्कत छै रहल बात मौसमके मौसम ई एहन यऽ जाहि समयमे लोकके बरसा होइके चाही किएकि पर्यावरणके कारण सही समयमे नहि बरषा भए रहल छै आओर बाताबरण वएह अनुसार सऽ यानी गड़बड़ा रहल छै धीरे धीरे आबय बला समयमे पर्यावरणके कारण समय पर ठण्डा आबि रहल छै समय सऽ पहिले गरमी आबि जाइ छै आओर बिलकुल मौसम अपन पूरा बिप्रान्तिक चलि रहल छै जे अपन पूरा परम्परा रूप सऽ नहि चलै छै जाहि समयमे बरसा होइके चाही ओहि समयमे बारिष नहि होइ छै जाहि समयमे ठण्डा लागयके चाही ओहिमे ठण्डा नहि लगै छै जाहि समयमे गरमीके तऽ कोनो बाते नहि पुछू गरमीके समयमे गरमी एते अधिक दै छै एते अधिक दै छै ओकर तऽ कोनो जवाबे नहि छै लगै छै लोकके शरीर सऽ खून निकलि जेतै एते गरमी दै छै आओर गरमीके कारण एतऽ सबके बहुत दिक्कत होइ छै किएकि पर्यावरण रहतै तब ने हावा एतै हावा एतै ताहिके बादे ने कनी हल्का ठण्डा महसूस हेतै लेकिन से तऽ छै नहि लेकिन एतऽ छै जे गाछ बृक्ष काटि लै छै ओहिके कारण हावा कम चलै छै हावा कम चलै छै ओहि सऽ ओहिके वजह सऽ धूप जादा धूपके गहरा बहुत प्रभाव पड़ै छै ओहिके चक्करमे गरमी भीषण पड़ै छै वएह सबके कारण हमरा क्षेत्र मे खूब गरमी बढ़ि रहल अइ